तशें म्हाका जायते लेखक आवडटात पूण तांतले तातूंतच एक आवडीचो लेखक म्हणल्यार विजय तेंडुळकर ह्या लेखकाचें वास्तववादी लेखन म्हाका जेन्ना सावन हांव पुस्तकां वाचूंक लागलें आनी ताजें पयलें पुस्तक म्हज्या हातांत पडलें तेन्ना साकून आवडटा तांचें एक म्हज्या आवडीचें नाटक म्हणल्यार मित्राची गोश्ट हें स्त्री पात्राक आपलें सेम म्हणजें आपल्याच सारक्या लिंगा कडेन आकर्शण आसा त्या बद्दल हें नाटक आसा तातूंत म्हज्या आवडीचें पात्र म्हणल्यार मित्र समित्र समित्रा देव हें जें पात्र आसा तें बिंदास्त आसा धाडसी आसा खड्यालपणां अजिबात ना आपल्याच्या मनांत जें आसा तें कशें लोकां मेरेन पावोवप आनी कांयच मनांत दवरिनासतना बिंदास्तपणान कोणाकूय कशें सांगप हाचे विशीं तें पात्र आसा म्हाका जाल्यार दिसता मित्रा भशेन आयज भारतांत जायत्या चेडवांनी जावपाक जाय आपल्या मनांत आसा ते विचार दांबून दवरिनासतना आपल्या मनांत जें कितें आसा तें लोकांक सांगूंक जाय आयज भारतांत कितें जाता जायत्या जाणांची वाचा दामून दवरली वयता बांदून दवरली वयता आयज तें जावपाक जायना आनी हाका लागून म्हाका मित्र आवडलें ताच्या बिंदास्तपणाक लागून ताच्या धाडसाक लागून हाजो एक नाटकाचो हास्य प्रसंग म्हणल्यार नाटक जेन्ना सुरू जाता तेन्ना ताजो जो मित्र आसता ताचे कडेन उलयतना इतल्या बिंदास्तपणान उलयता की सहजच ती ताका पिश्यांत काडटा म्हणजें अशें जाता की तो मित्र आसता ताका पयलें खबर आसना की मित्राक स्त्रीच आवडटा स्त्री आसून स्त्री आवडटा हें ताका खबर आसना पूण जेन्ना कळटा तेन्ना तो कांचाबूल जाता आनी हें हो जो ह्या ज्या प्रसंगाचें वर्णन नाटकांत केलां तें पळोवन हांसपाक येताच त्याच बरोबर मित्रा कशें हेंवूय कळूंक चुकता